दानि जुगाव सिक्खित्व'नि जुग दा बेवहाय जेसेबां फरायनो हायो फरायनांगौ इन्जिनियार जानांगौ डक्ट'र जानांगौ माबा जानांगौ गिदिर गिदिर साख्रियाव लोब्बा लानांगौ खालामनो सिक्खित्व'नि दिनाव सिक्खित्व' गोरों गोरानि दिनाव गोरों गोरा जानानै थायाब्ला बोरै जाबावनो जाम्बा जाम्बिजों रायजो जानो हाला जत' हायो अत' एकेबारे आग बारायनांगौ बर' हारिया गिदिर गिदिराव एम एल ए इन्जिनि डक्ट'र इन्जिनियार सोरबा प्रिन्सिपाल कलेजनि बेफोरबायदि जानो नाजाथारनांगौ आंनि मथै नाजानाया बुहुत जुरुरिथार दानि जुगाव सिक्खित्व' जाथारनांगौ दा बर' हारिया गोदोसोना थानाय जाथि आंनि